हैलो तव्हां सागर रेस्टोरेंट मां था ॻाल्हायो हुते न मूंखे हिकु हा मुंहिंजी धीअ जो न बडे आहे त मूंखे वीह पंजुवीह माण्हुनि जो बुक कराइणो आहे त तव्हां ॿुधायो छा प्राइस आहे छा थींदो ऐं छा हिसाबु किताबु आहे प्लेटूनि जो हिसाबु आहे या हूअं हिसाबु आहे त तव्हां मूंखे ॿुधाए वठो ऐं हिकु लिस्ट बि ॿुधाए वठो की अलॻि सां अगरि सेपरेट बि असां कयूं त जीअं कुझु अलॻि सां घुराइणो खपे त हुन जो छा चार्ज लॻंदो त हुआ बि असांखे खपे त तव्हां प्राइस व्राइस ॿुधाए छॾियो ऐं डेकोरेट वग़ैरह बि कराइणो हुजे असांखे बडे लाइ बलून वग़ैरह लॻाइणा हुजनि त छा थींदो घणे जो थींदो हिसाबु किताबु त पाण तव्हां पंहिंजे हिसाब सां ॿुधाए छॾो असांखे ऐं असां बडे जो जेको बि कंदासीं पंजुवीह त आहिनि बाक़ी वधी था सघनि ॾह पंद्रहं ॿियां माण्हू वधी था सघनि त तव्हां असांखे ॿुधाए वठिजो जेको बि हुजे सुठे मां सुठो ऐं ॿारनि लाइ जीअं पास्ता वास्ता बि खपंदा हूंदा त तव्हां पंहिंजी लिस्ट मोकिले छॾिजो ऐं रिज़र्वेशन कीअं थींदो उहा टेबल वेबल जो छा हिसाबु किताबु आहे त तव्हां उहा असांखे ॿुधाए वठिजो ऐं ऑफर वॉफर कुझु डिस्काउंट ॾींदा या छा आहे घटि में घटि जेको हुजे माण्हुनि जो माण्हू वधंदा त जीअं पैसा घटि हुजनि त थोरो सो जेको बि आहे हिसाबु किताबु तव्हां ॿुधाए छॾिजो असांखे